सभिनि खां पहिरियां मां जंहिं बि एप्लीकेशन जंहिं बि मोबाइल खां ऑडर कयो आहे उन जे एप्लीकेशन में वेंदमि एप्लीकेशन पोर्टल चइबो आहे इंग्लिश में उनमें वेंदमि मां फ़्लिपकार्ट मां ऑडर कयो आहे त फ़्लिपकार्ट में वञी उन में जीअं ऑडर ते वञी जिनि तारीख़ जो मां घुराई आहे जेकी हुडी जेकी ग़लत रंग जी आई आहे मां घुराई हुई लाल कलर जी आई आहे पीले कलर जी गरम हुडी आई आहे त उन लाइ मां उन में मथे ॾिसणु अची वेंदो मुंहिंजो नालो मुंहिंजो ऑडर आई डी सभु ॾिसणु अची वेंदो उन ते क्लिक कंदसि उनजे हेठियां ई मूंखे एक्सचेंज अदला बदलीअ जो विकल्प ॾिसणु अची वेंदो त उन ते अगरि मां क्लिक कंदमि त अगरि हुअ हाज़िर में अगरि हुअ साम्हूं वारी कंपनी जेकी फ़्लिपकार्ट आहे अगरि हू मूंखे सुविधा ॾे वेठी त ॾिसणु अची वेंदो त तव्हां मां उनखां अदला बदली करे सघां थो अगरि सम्झो की मुंहिंजो ऑडर निकिरी वियो आहे त अदला बदली कोन था करे सघूं त ऑडर घरु अची करे पोइ ऑडर खे रिजेक्ट करे ऑडर खे रिजेक्ट करे वापसि ॿियो ऑडर पाण करे सघूं था ही ॿई सुविधा एमेजॉन फ़्लिपकार्ट ऐं ॿिया नंढा वॾा जेका बि ऑनलाइन पॉर्टल्स आहिनि जेका हींअर अॼु ऑनलाइन जेको वापारु थिए वेठो उन में सभिनि में ई हाज़िरु आहे नवानवे टका सभिनि में नवानवे टका सभिनि में हीअ सुविधा हूंदी आहे जीअं त मां कल्ह ई हिकु गरम हुडी घुराई हुई जेकी कारे कलर जी आई मां घुराई हुई ग्रे कलर जी ग्रे ऐं कारो फ़ोटो ॾिसण में कॾहिं कॾहिं थोरो सो कंफ़ुजन थींदो आहे त मां घुराई हुई ग्रे कलर जी आई कारे कलर जी त मां उनखे तेॾी महिल ई एक्सचेंज में रंगु सिलेक्ट करे पोइ हुनमें एक्सचेंज करे छॾी